आं खानाइ सिनो गामि ओनसोलआवनो खानाइ सिनो बिनिफ्राय आं सिनै सिनै सिननानै थिनथा साराइ थिनथासिमनिफ्राय आं दाव गोदानाय जायो आरो टाइम खौ लानानै आं न'आव न'नि खामानिखौबो आङो मावगासिनो थायो बन लाइ बायदिसिना जाबाद जब'स्थ्र' खामानिखौनो आं मावनाय जायो दा बिनि टाइमखौ आङो ओरैनो हगारहरा टाइम बा टाइम आं खामानिखौ मावनाय जायो दा ओरैनो थामालाय मा जानो बिजिनेस खौ मावोब्ला मोजाङै मावनांगौ जायो दा बिनिखायनो मानसि हिसाबै बेफोरबादि खामानिया गोनां दा समखौ ओरैनो बारहोहरोबा गावनिनो लस बिनि थाखायनो बयहाबो साननांगौ गोनां बिनिखायनो आं टाइमखौ मोजाङै मोजां लाखिनाय जायो

बयनिबो दाइथ' आरो आंनिबो दाइथ' गासिनिबो दाइथ' बिनि थाखायनो समखौ बारहोआलासे बयहाबो बिजिनेसनि फारसे आवगायनांगौ दा बेखौ आं बुंबाय